हैलो अज्ज मै बोलना की मेरी फेवरेट जां मनपसंद बुक्स केह्डियां न मै पैह्ला बी आखेया अस ग्रां च रैह्ंदे हे ग्रां च केह् हा जोह्ले कोई पापा कुदे जम्मू जन्दे हे कोई महीने च इक बारी ते उत्थु ओह् साढ़े बास्ते ओह् बुक्स लेई आंदे हे कोई कॉमिक्स आह्लियां बुक्स होईया कोई ग्रामर ग्रामर व्याकरण हिंदी व्याकरण होई इंग्लिश दी ग्रामर होई ओह् लयांदे हे फेर अस के करदे हे अस घर बैठिये ओर कोई मतलब कच्चे घर होंदे हे मतलब इन्ने ज्यादा टीवी साधन बी नेई होंदा हा अस के करदे हे अस ओह् करदे रैह्ंदे हे आहे इ'यै ग्रामर पढ़दे रौह्ंना जां हिंदी व्याकरण पढ़ दी रोह्नी आहे ओह्दे च केह् होंदा हाकी अअअअ ओह्दे च कहानियां बी होन्दिया ही कुछ कहानियां बड़े चाह कन्ने पढ़निया सारियां कहानियां आहे पढ़ी दियां ओह्दे च इक कोट तुस जियां आखा दे कोट मेरा इक इंग्लिश दा कोट ऐ ते ओह् आखदा की इन चैरिटी देयर इज नो लिमिट चैरिटी च अगर तुसे दान करना ते ओह्दी कोई लिमिट नी होई सकदी ऐ साढ़े हरिश चन्दर राजा होये ते उनें अपने आप दी बी दान करी ओड़ेया हा इंनिया कठनाईया फेस कीत्तिया भगवान जेह्ड़े उंदा उंदा ओह् लै दे हे इम्तेहान लै दे हे तुस के करी सकदे हो चैरिटी च चैरिटी च इ'यां तुस चैरिटी जियां तोहे करनी ऐ ते तुस सब किश दान करी सकदे ओह्दे च ऐ थोह्ड़े ऐ की आहे दस रुपए कुसे दी देने जां बीह् रुपए देने न तुस तोहाड़े जेब च बटुए च जिन्ना पैसा सारा दान करी ओड़ो दान च कोई लिमिट थोड़ी होंदी दान च के ऐ चाहे तुस करोड़ दान करो अरबा दान करो जिन्ना पैसा ऐ सारा दान करो दान च जेह्ड़े साढ़े नारायण भगवान हे उनें बामन रूप च जोह्ले बली न उनें दान कीत्ता द'ऊं पग कन्ने गै पूरी धरती ब्रमांड नापी लेया दान दी कोई लिमिट थोह्ड़ी होंदी ऐ एह् कोट मै बड़ा अच्छा कुसे बुक च पढ़ेया हा फेर अस केह् हा बचपन च कहानियां बड़ियां पड़दे हे अखबारे च दिखना अखबारे च दिखना कोई कहानियां होनियां ओह् पढ़दे रोह्नियां आहे पढ़ने दा बड़ा शौक हा ग्रामर पढ़ी पढ़ी पढ़ी कुटेशन हुंदिया ही भगवान गंजे को नाख़ून ना दे इ'यां पढ़निया सारियां कहानियां पढ़निया स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस कछुए ते खरगोश आह्ली कहानी सब कुछ करी करी आहे मतलब पढ़ाई नी छड्डनी पढ़ी पढ़ी पढ़ी इ'यां महा पढ़ी पढ़ी तुड़ा पुटी ओढ़ दे हे मतलब इन्ना मतलब ग्रामरा पढ़ी पढ़ी ऐ ये बोह अपनी कहानियां पढ़दे रौह्ंना पैह्ले कुचु ये ब कुचु आई ओह् होंदी ही इक कहानी होंदी ही इक के होंदा कुचु इक बंदे दा नांऽ हा जोह्ले ओह्दा नौकर आखदा हा जोह्ले राती सोंदा ऐ ऐनक लोवाइये रखी ओढ़ा दा ऐ ते ऐनक मी दिखदी रोह्न्दी ऐ ते ओह् बेचारा नौकर के होंदा हा पखें नी होंदे हे ते उसी पूरी रात पखी चोलदे रोह्नी चोलदे रोह्नी उन्हे डरदे रौह्ंना कुचु ने जेह्ड़ी ऐनक लोआईये रखी ऐ एह् ऐनक मी दिखदी रौंदी ऐ ते बेचारे कुचु ने सेई जाना ते ओह्दे रौकरा ने पूरी रात उस्सी पखी चोलदे रोह्नी झोलदे रोह्नी पखी झोली झोली उन्ने बेचारे न थकी जाना ते फेर इक दिन उसी कूदे द'ऊं त्रो साले बाद पता चला की ऐ ते ऐनक ऐ ऐनक लाईये ओह् सेई नी सकदा ते ऐनक लोआईये लोआईये रखी ओड़ी ते ओह् बेचारा नौकर ग्रांएं दे सीधे सादे लोग होंदे हे ओह् सोचदे हे ऐनक बी मी दिखदी रौह्ंदी ऐ ते बेचारा ओह् बड़ी सेवा करदा हा हे ते हुन अज्जकल ओह ज़माने रेह नी ऐन अज्जकल जेह्ड़ा बंदा उ'ये आखदा मै हा मै गै मै हा बस ओह् सेवा भाव रेहा नी ते बाकी इ'यै मै आखना चांहंग की बुक्स इक इंसान दा कुसे बी मानव दा इक अच्छा साथी बुक्स ही हुन्दियां न अगर जियां मै ओर इक बुक्स पढ़ी दियां न की रिच डैड पुअर डैड ओह् इक बुक तुस किं जे सफलता प्राप्त करी सकदे ओह् बी मै इक बुक च पढ़ी दी ऐ मुंशी प्रेम चंद दी कहानियां पढ़ी दियां मै गोदान पढ़ी दी ऐ ओर साढ़े बचपन च कहानियां होन्दिया ही कताबे च जियां महा देवी वर्मा दियां कहानियां होन्दिया ही फेर जोले कॉलेज च पुज्जे ओह्ले विलियम वर्ड्स वर्थ दियां शेख्सपेरे इन्दिया जॉन किट दियां पोयम्स बी पढिया ते इ'या शौक ऐ हा थोह्ड़ा मेरा पढ़ने दा शुक्रिया जी धन्यबाद